हांव किमान दीड ते दोन वरां तरी गायनाक वेळ दितां केन्ना केन्ना अडेच वरां सुद्दां जाता तीच कळना सकाळच्या वेळार रियाज करप सामकें म्हत्वाचें सकाळीं जर सराव केलो जाल्यार तो फायदेशीर आसता किद्याक म्हळ्यार तर त्या वेळार मन शांत आसता आनी आवाजूय ताजो आसता स रातभर आमी आवाजाक जो जो विराम दिल्लो आसता ताच्या खातीर सकाळीं आवाज खूब ताजो आसता रियाज करतना स्वरांच्या जे रियाज करतात आमी जशे की आलाब तन लय ह्या सगळ्यांचो जो सराव आसता पळय तांकां आमी सम आमी तें एकठांय करप आनी आठवड्यांतल्यान तीन तीन तरी नवीं गाणी शिकपाक हांव हांव यत्न करतां एखादें गाणें शिकपाचें आसलें जाल्यार सुरवातीक